जय झूलेलाल महाराष्ट्रा में जेका वॾा प्रमुख संस्कृति जा तियोहार आहिनि उन में आहे गणपतीअ जो ॾींहुं जेको यारो यारहां ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे ॿियो आहे नवरात्रि जेको नव ॾींहुं मल्हायो वेंदो आ ऐं टियों आहे कृष्न जनमाष्टमी जेको हिकु ॾींहुं जो पोग्राम हूंदो आहे हाणे असां अगरि गणपती ॾिसंदासीं त यारहां ॾींहु हूंदा आहिनि हुन में असांजे जेके सोसायटी में या असांजे आसेपासे में जेकी बिल्डिंगू आहिनि सोसायटियूं आहिनि हूं कार्यक्रम रखंदा आहिनि हर ॾींहुं ते हिकु अलॻि अलॻि कार्यक्रम जेको नृत्य जो पोग्राम हूंदो आहे हिकु ॾींहुं सतनारायण जी कथा थींदी आहे हिकु ॾींहुं ह उहो गेम्स खेलायो वेंदो आहे ॿारनि जे लाइ तीअं रोज़ु अलॻि अलॻि नमूने जा कार्यक्रम थींदा आहिनि हाणे नवरात्रि में बि इएं ई थींदो आहे जेको नवरात्रि जो असांजो माताजो जेको रंगु हूंदो आहे हुन नव नव रंग जो जेकी माताजूं आहिनि हुन हिसाबु सा असां कपिड़ा पाईंदा आहियूं ऐं कपिड़ा पाए करे गरबा खेलंदा आहियूं हाणे जेको असांजो कृष्ण जनमाष्टमी आ्हे उहो इनकरे मल्हायो वेंदो आहे छो त कृष्न जो जनमु थी थियो हूंदो आहे त जेको रातिजो ॿारहें वॻे थियदो थींदो आहे ऐं ॿिए ॾींहुं ते ॾही हांडी मल्हाई वेंदी आहे इन दही हांडी